बर' माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रानि मैगं मैलाखौ खांनानैसो मैगं संनानै जानाय जायोमोन ओंख्रि संनानै जायोमोन बेनि गेजेराव दङ जोंहा माना मुनि खिफि बेन्दों मोरसिम

हाजो गालदाब बेनि अनगायैबो इलासि दाउ फेन्दा बायदि बायदि मैगंखौसो मानो नायगिरनानै जायोमोन आरो बेल' नङा दौस्रेम थाराइ बेफोरबो जोंनि माने मोनफा मोनफा मैगं जोङो बयबो मानो बर' हारिया बैसागु बोथोराव गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे सैत्र दाननि जोबथा खालाराव मैहुराव थाङो आरो बेजों लोगोसेनो आइजोफ्राबो हाग्रायाव थांनानै आं मख'नाय माखासे मैगंफोरखौ खानानै लाबोयो खुंखा जायो दिंखिया जायो बे मैगंफोरखौ जायोब्ला बर'फ्रा बोसो मोनसेआव जेबो बेमार आजार जाया होननानै फोथ फोथायनाइ दङ बैसागु बोथोरनि गोखा गोखै जानाय होननानै बुङो खुंखा जानाय होननानै बुङो बे मैगंफोरखौ बायदि बायदि बेमार गायो होननानै जों फोथायनाय जायो जेरै माना मुनि जायोब्ला उदै गाज्रि ओह जानायनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो होननानै मिथिगौ बेबायदिनो खिफि बेन्दों मोरसिम जारि जोग्लावरि बेफोरो माने एकदम बर'फोरनि मानो मुलि मैगं बे मुलि मैगंखौ जायोब्ला जों बांद्राय गगा मोननानै देहाखौ बोरैबा मोनोब्ला बे समाव माने एकदम बानलु बिदै फुदुंनानै दाउजों जायोब्ला मोदोमखौ स्रा गोस्रानाय मोनो होननानै जोंं फोथायो बेनिखायनो माने जोङो गगा मोनोब्लाबो बे मुलि बिफां बेखौ मानो ओंख्रि संनानै जानाय जायो आरो बेल' नङा बर'फोरनि गेजेराव दङ बायदिसिना हाग्रायाव मोननाय जायफोरा माने जोंनि देहानि थाखाय खोब मोजां आरो दा बेखौ जोङो दानि गोदान मुगानि रावजों हेलडि होननानै बुंनांगोन बेफोरखौ नागिरनानै जोङो बाहायनाय जायो आरो जानाय जायो न'वाव मुलि बिफां हिसाबै आङो माइसुन्द्रि बेनिफ्राय हालदै गोसोम हाइजें बेफोरखौ मानो गायनाइ जायो आरो सिजौ सिजौ दंफां बिखौबो गायनाइ जायो सिजौ दंफांखौ मुलि हिसाबै जोङो गुजुनायाव बिनि बिलाइखौ मानो अराव हांनानै सेबनानै जायोब्ला जोंनिया एकदम गाथारनो रोङै गुजुनाया गायो होननानै जों ओह फोथायो आरो फोथायोल' नङा बियो नंगौबो आरो बेखौ जों बयबो नखराव गायनानै लानाय जायो बेल' नङा बेन्दों हिसाबै जोङो मुलि हिसाबै जोङो फाथै बे फाथैखौबो मानो जोङो न'आवनो गायनानै लायो

फाथैखौबो जोङो देग्लिनानै गुजुनायाव मानो आलौ गोसा हिसाबै बेखौबो जानानै मानो जोंनि गुजुनायखौ हामो होननानै सोरबा सोरबा फोथायो आरो बेबायदिनो बर' समाजाव जोंहा सखा जन्दिस बायदिसिना बेमार जायो बे बेमार जानायाव जोङो ओम हाग्रानिफ्रायनो लाबोनाय बायदिसिना बेन्दों बेंलाफोरखौ देनानै लोंनाय जायो जोंनि गेजेराव दङ थुलुंसि बिफां बेयो बयनिख्रुइबो मोजांसिन आरो साबसिन मुलि बिफां होननानै मिथिगौ जोङो थुलुंसिनि बिलाइखौ गुजुनाय जायोब्ला देग्लिनानै लोंनांगौ बेयो जोंनि बर' समाजनि बयनिबो नखराव थायो बेखौ जों मुलि हिसाबै बाहायनाय जायो थुलुंसि बिफां हालदै मानै मुनि फिसा मानै मुनि गिदिर माइसुन्द्रि

मुदुफुल जोग्लावरि बेफोर बिफांखौ न'वावनो गायनानै मानो बुथुमनानै सम सम ओंख्रि महरै जानाय जायो खिफि बेन्दोंखौबो न'वावनो गायनानै लादों मोरसिम बिलाइ मोरसिम बिफांखौबो न'वावनो गायनानै लादों बेफोरखौ गायनानै आं गावनि बा बयनिबो मोजांनि थाखाय बाहायनाय जायो